हमको सिलाई नहीं आता था हमने पहले सिलाई सीखा था फिर उसके बाद हमको घर गृहस्ती कैसे चलाना था उसके बाद सिलाई सिलाई सीख तो लिए हैं पर हमको कुछ समझ में नहीं आता था कि हम करें तो करें क्या करें उसको दो पैसा कमाना भी था घर गृहस्ती भी चलाना था बच्चों को भी पढ़ाना भी था इसीलिए हमने किस दूसरों का भी सिलना भी स्टार्ट कर दिया जैसे दीदी लोग बोलने लगी हमारा सिला ब्लाउज हो गया डिजाईन में पेटीकोट हो गया सूट हो गया सल्वार हो गया उसको हर कलर का पसंद का सिलना पड़ेगा जैसे हमारे बच्चों को भी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं झेलना पड़ा वह हमको अच्छा अच्छा जैसे कि डिजाईन सिलने में सौ रुपये का हो गया है और सिलाई अच्छा से अच्छा डिजाईन सिला हमने तो ढाई सौ तीन सौ बहुत लेकिन दीदी लोग को भी महसूस नहीं हुआ कि हाँ दीदी अच्छा सिलती हैं और बेकार बनाती हैं यह कुछ भी हमको दीदी लोग बोली नहीं लेकिन फिर भी हमने सिलाई भी किया